जयपुर ज़िले में मुख्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ और सेवाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन लोगों के पास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए वहाँ के मूलनिवासियों के लिए यह उनके लिए किफ़ायती और फ़ायदेमंद इसलिए हो गया कि उन्हें दवाई लेने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है वह अपने पास से ही जो भी उनकी छोटी मोटी तकलीफ होती है उसके लिए भी दवाई ले लेते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है तो उनके लिए समय भी बच जाता है और वे अपना समय पर उपचार भी ले लेते हैं कोविड महामारी के दौरान जो बड़े अस्पताल थे उन्होंने जितनी भी दवाईयाँ थी वो निजी अस्पतालों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भिजवा दी थी जिस वजह से अगर वहाँ के मूलनिवासियों को कोई भी दिक्कत आई तो उन लोगों को दवाई उपलब्ध करवा दी गई इसके अलावा जो जो गाड़ियाँ होती हैं उनके माध्यम से भी लोगों में दवाईयाँ बटवाई गई कि छोटी मोटी बुखार खाँसी में वे अपने घर में ही रह कर दवाईयाँ ले लें